जेना छठि पूजा होइ छै दीपावली होइ छै होली होइ छै तिलसंक्राति होइ छै आँय हँ भादोमे चौड़चन पाबनि होइ छै ओहोमे मतलब आँय

कातिकमे छठि पूजा तेकरा बाद नहि पहिले दिवाली होइ छै तब ने छठि पूजा होइ छै हँ पहिले देवाली तब छठि पूजा एक दिन नहाए खाइ छै तब एक दिन खरना होइ छै तब एक दिन सुप उठै छै पहिला अर्घ्य पिछला अर्घ्य इएहा सब होइ छै ओहिमे से कातिकमे तऽ तीन दिन समय लागि जाइ छै फागुनमे तऽ होलिए ने होइ छै फागुनमे होली होइ छै तऽ हँ होली होइ छै तऽ बच्चा बुतरू सेयाना होली खेले छै अपना पुआ पुरी तेकरा बाद जाए कऽ कचरी फुलौड़ी जे मोन अपना पकाए के खा तेकर बाद जा कऽ होली खेलो अपना ओहो से होइ छै तऽ अपना बढ़िआँ दिन पकडाबै छै तऽ मास मछली अपना पका कऽ खा कै सबमे चैतमे तऽ झण्डे ने पर्ब होइ छै हँ चैती दुर्गा दुर्गो बनै छै चैती दुर्गा तेकरा बाद जा कऽ छै हँ ध्वजा गड़ै छै चैती दुर्गा होइ छै बहुत रङ्गके होइ छै बैशाखामे बैशखो पाबनि होइ छै एतऽ बैशाखा पाबनि होइ छै ओहिमे तऽ ओते एथी नहिए ने करे पड़ै छै मतलब ओहिमे एके दिनमे मतलब सुप खद्धा खुनि कऽ अपना हँ तऽ अपना अङ्गनेमे ने होइ छै ओ गङ्गा जी नहि ने जाए लए पड़ै छै हँ हँ तीन दिन उहोमे लागि जाइ छै हँ जेना अपना जेकरा करैके इच्छा होइ छै हँ हरेक महिनामे हरेक समयमे मतलब जेहन समय तेहन पूजा होइ छै